नमस्कार आ'ऊं तुसें'ई दस्सने कि साढ़े भारत देश बिच्च बड़े सारे प्रोडेक्ट ऐसे बी हैन जिंदा जेह्ड़ा ऐ बड़ा गंदा जेह्ड़ा असर साढे समाज उप्पर पवै दा ऐ कि अगर थुआढ़े कन्नै गल्ल करचै कि पैह्ले जमाने केह् होंदा हा जियां तुस मोबाइल फोन ई लेई लैओ अज्ज दे दौर उप्पर पैह्ले जमानै केह् होंदा हा कि मोबाइल फोन जेह्ड़े बड़े घट्ट हे ते उस उस टाइम केह हा कि हर इक इन्सान कोल बड़ा ज्यादा टाइम होंदा हा इक दुए जाना नुहाड़े कन्नै गल्लां करनियां होर बड़ा अच्छा लगदा हा लेकिन हून तुस दिक्खो तां मतलब हर इक परिवार बिच्च बच्चा बच्चा कोल जेह्ड़ा ऐ फोन ऐ ते फोन ऐ ते उस फोन बिच्च ओह् बच्चे जेह्ड़े न बड़ियां सारियां गेमां दिक्खा करदे न अज्जकल ते ओह् केह करदे न कि अज्जकल दे निक्के निक्के बच्चें दी गल्ल करचै तां ओह् बच्चे अगर उं'दे कोल फोन उनेंगी गेम लाई'र नेईं देचै तां ओह् रुट्टी बी नेईं खंदे न होर बी बड़े सारे ते फोन दे अगर गलत जेहके न असर पोआ करदे न तां ओह् एह् न के जियां कोई बी बच्चा जियां दसमी पास करदा ऐ तां उसी बी घरै आह्ले फोन लेई देई उड़दे न ते फेर ओह् फोन उसी चलाना बचपन शा आंदा ऐ लेकिन ओह् उसदा अच्छा जेह्ड़ा ऐ स्हेई जेह्का कम्म होंदा फोनै उप्पर ओह् नेईं करदे न मतलब के ओह्दे उप्पर केह् करदे न कुतै गेमां खेला 'रदे जियां ओह् अज्जकल बड़े सारे सोशल ऐप बी आए दे न ते ओहदे उप्पर बी बड़े सारे मतलब लोक जेह्ड़े बिजी रौंह्दे न ते अपना बड़ा सारा टाइम बड़ा जेह्का जाया करदे ते बाकी होर बी फोनै कन्नै बड़ा जेह्का गंदा असर एह पोआ करदा ऐ कि जियां तुस दिक्खी लैओ कि पैह्ले जमाने लोकें कोल फोन नि होंदे हे ते लोक बड़ा हमदर्दी प्यार कन्नै गल्ल करदे हे लेकिन अज्जकल अगर फोन आई गेदे न तां लोक बड़े बिजी होई गेदे न फोनै कन्नै सारा कुछ करै दे न ते बाकी में गल्ल करां बच्चे गी तां बच्चे जेह्ड़े न एह् फोन उं'दे कोल होने कारण ओह् बिगड़ी चुके दे न होर एह्दा बड़ा जेहड़ा ऐ गलत असर पोआ दा ऐ कोई किश बच्चे जेह्ड़े न साढ़ै भारत बिच्च ऐसे बी हैन कि जेह्ड़े अपने माऊ बब्बै नाल बी लड़ी पौंदे न कि असेंगी फोन लेई देओ होर जिसलै ओह् फोन लेई दिन्दे न उ'नेंगी तां ओह ओह्दा गलत जेह्का ऐ इस्तमाल करना शुरू करी ओड़दे न